हांव शहरांत शिकपा खातीर रावता आनी हांव ट्वायस इन अ वीक नाजाल्या आठवड्यान एकदां तरी हांव म्हाज्या गांवान येता विजीट करपाक बिकॉज म्हाका थंयसर बरें फील जाता मिन्स शांतता चड आसता जसो बोवाळ सिटीनी बी आसता तसो गांवांनी नासता म्हळ्यार म्हाका थंयसर रावपाक मजा येता आनी थंयचें वातावरण इतकें बरें आसता की सगळीं फ्रेंडली रावता तशी एकमेको वांगडा आनी थंयसर सद्या तरी फार्मींगाचे चालू आसता सो फार्मींग करपा खातीर लोकां शेतांनी वयतात तो आमची घरांतली आहात मम्मी पप्पा ती सुद्दां वयतात हांव तांकां हेल्प करपाकय वयता आनी जशी म्हाज्या घरान भाव भयणां आसा तांच्या वांगडा हांव फूल सांच्या टायमार क्रिकेट बीन खेळपाक वयता आनी ते खेळून आमकां मजा येता आनी आमच्या गांवान अशे फेस्टिवल जशे सिटीनी सेलिब्रेट करतात तशें आमच्या गांवान नासता पण आमी अशी सगळीं मेळून मिसळान जे सण आसता ते साजरे करतात आनी आमकां तें पळोवन खूब मजा येता जशी की आमी फ्रेंडली आसलेले सारकी रावता आनी सद्या तरी आमच्या गोवान अशी एनिमल्स कॅटल्स आसता तांकां लागून तें थंय वातावरण जें आसता तें बरें आसता आनी तांकां पळोवन आमकां अशी वेगळीच कशी मजा येता म्हळ्यार आमी थंयसर गांवांत विकान तरी एकदां येता आठवड्यान एकदां येवन वयता विजीट दिवून बिकॉज थंय शांतता अशी मेळटा जशी की आमी गांव सिटीनी क्रिऐट करूं शकाना पळोवं शकना तशी आमकां गांवान मेळटा म्हळ्यार आमकां मजा येता आनी थंयची जी सिनरी आसा ती गांवान वेगळीच आसता आनी आतां सद्या पावसाची दीस आसात म्हण थंय पावसाच्या दिसांनी अशे धबधबे बीन चालू आसतात आनी तेतून त्या निसर्गान रम्य जावन रावपाक आमकां खूब मजा येता आनी आमची फेमिली आसा ती आमी फूल टायम जर फ्री आसलो आनी जाल्यार आमी रानांनी बीन अशीं भोंवपाक वयता बिकॉज आमी एक्सप्लोर करू शकता कितें रानान आसता कितें नासता आतांच्या पावसाच्या दिसांनी अळम्यांचो सिजन आसता सो नॅचुरली आमकां अळमी मेळटा आनी ताका लागून आमी गांवांनी एक्सप्लोर काडपाक वयता आनी अशी सिटीनी नासता गांवांनी अशी लोकां रावतात तशी सिटीनी नासता बिकॉज सिटीनी लोकां बिल्डीिंग्सांनी रावता आनी गांवांनी लोकां न्हवयच्या घरांनी रावतात